औ आं मोनसे खामानिनि थाखाय मायादोंमोनलै नोंनाव ओह बे क'क्राझारनिफ्राय जेनेबा ओरै सेरफांगुरि थांनाय लामायाव लामाजों जेनेबा बबेयाव मा गारि गाखोनांगोन जेनेबा हे हे हे औ औ औ आमफ्राय ओरैनो जेनेबा मा मा गारि मोनगोन

औ ओरैन्थ' बारहाफ्रा बेसेबां लागोन बारहाफ्रा ओह सानसेनि लायोब्ला जेनेबा पास हाजार औ औ औ आमफ्राय जेनेबा माबायावबो थांनो हागोन ना बेजोंनो सेरफांगुरिसिम थांनानै ओह गसाइगाव ओरै रायमना थाइमना थांनो हाजोबगोन दा लामा दंदा बिजों आमफ्राय बारहाया बारहाया एखे जागोन बे दामैनो बेरायोब्ला नै रोजा होमबा पास हाजार ओरै साट हाजार जाहैगोनना औ औ औ आमफ्राय माबागोन मा होनो ओह खयथासोआव ओंखारनो टाइम मोनगोन नोङो

होमब्ला आंनोथ' सानसे नांखागौ जाहैबाय देबाइ औ फुङाव फुङाव ओम गाखोनाया आङो जेनेबा आंथ' टिनआलिनिसोना औ नोंथाङा दाइरेक्ट ओरै टिनालि बे लामायाव फैबानो जाबाय टिनालि बाजार खाथियावहाय क'क्राझार टिनालियाव औ औ औ औ औ औ औ दे दे दे जागोन दे औ दे औ औ औ दे दे जाबाय दे